हय आनी फ्री एज्युकेशन आमगे टिवीचें आनी तशें ऑनलायन फोनाचे आनी कंप्युटराचे आसपा जाय कित्याक आयज काल भुरग्यां तशें यूथ आनी आमगे जाणटेलो हाय तांकां भरपूर आदार जाता पयलीं म्हणल्यार भुरग्यां आमगे आयज सगलीं पेरंट्स टिव्हीचेर कोको मेलन लायन दिताय आनी त्या भुरग्यांक आमगे रायम्स आनी तेशी आनी ए बी सी डी आनी जायत्यो वस्तू शिकयताय तशें आमगे युथा काम सोदपा हो आनी केशें इनफोमेशन तेशें आमगे स्टुडंट्स शिकपा आयज कालचे जी पी टी बी आसा तें आनी मात्शें इम्प्रूव जाल्या आमकां सगल्या फायदो जाता तेशें आमगे आयज काल सगळे कडेन फोन आहाय आमगे जाणटी बावण हाय तांकां तीयात्र चोवपा मेळटा तशें जायती हेल्प जाता आनी आमगे पेरंट्साकूय जे सारके फोन यूज करपा कळना तांकां आयज काल ती फोन चोयताय आनी तेशें कितें इम्पोटंट येता तें तांकां फायद्या जाता